असां वीडियो गेम जे बारे में सुठी तरह सां ॼाणंदा आहियूं असांखे सभिनि खां सुठो टे चार गेम वीडियो गेम लॻंदा हुआ जेको असां खोड़ सुठी तरह खेॾंदा हुआसीं सभिनि खां पहिले मारियो उन मां कोंट्रा उन्हीअ खां पोइ बोम्बर हिननि टिन्हीअ में बि सभिनि खां सुठो बोम्बर हुओ जेको असां कई तरह जा उन में कीड़ा प्लान्ट थींदा हुआ असां उन्हीअ जे पूतो उन्हीअ खे बम लॻाए करे उन्हीअ खे रिमोट जे द्वारा उड़ाईंदा हुआसीं धीरे धीरे उहे कीड़ा मरंदे मरंदे काफ़ी सारी जॻहि खाली करंदा हुआ और जॻहि खाली करंदे खाली करंदे करंदे उन्हीअ जो घर असां हथियाए वठंदा हुआसीं इन्हीअ तरीक़े सां खेॾींदे खेॾींदे उन्हनि जो पूरो जो पूरो शहर असां खाली करंदा हुआसीं और उन शहर ते असां कब्जो करे वठंदा हुआसीं सभु सुठी इहा ई शइ हुई कि असां खोड़ सुठी तरीक़े सां खोड़ पसंदि सां उहो गेम खेॾींदा हुआसीं